हैलो नमस्कार जी एकदम बढ़िया अपना बताइए सर सब बढ़िया चल रहा है बस किसान आदमी है तो सर खेती कर रहे हैं फ़सल का ठीक है कोई बात नहीं कर सकते हैं और क्या क्या यह क्या चाहिए आपको जैसे फल में क्या चाहिए फल हो गया सब्ज़ी में क्या जी जी हाँ हाँ यही नहीं बढ़िया रहेगा सीजन वाली सब्ज़ियाँ ही आपको हम देंगे फल उल जैसे फल हो गया आम हो गया अमरूद संतरा केला हो गया है जो सीजनी फल है वही हम आपको देंगे और आप खाएँगे तो कहेंगे हाँ सब्ज़ी हाँ क्योंकि ककड़ी खीरा यह सब हाँ

अपना हाँ करेंगे अब जो पिछली बातें हैं वह जो हुई वह वह अलग बात है हाँ इसी वजह से बीच में छोड़ ही गया था नए सिरे से हाँ यह ही बात तो है किसान आदमी हम अगर खेती करेंगे तो हमें पता नहीं है नहीं नहीं हाँ यह तो है

बड़ी काम अपना हाँ करते रहते हैं आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए हाँ आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए जैसे मिंदवा हो गया एकदम हाँ निनुआ भिंडी परवल सब कुछ उगा उगाया है आप ले सकते हैं हाँ आपको जो भी चाहिए फल चाहिए हाँ हाँ मिलेंगे मिलके करेंगे तभी होगा